म्हाका मंडेला आर्ट काडपाक आवडटालें आनी तें मातशें डिफिकल्टूय आसतालें तें हांव चडशें फोनाचेर पळोवन तें चडशें हांव फोनाचेर बी पळोवन काडटालें आनी तितूंत ती बारीक बारीक डिझायन आसताली म्हणजे ती सारकी तेजे खूब डिझायन मातशे कठीण आसताली ती मातशे म्हाका जायनासली तरी हांव तें एक एकदा जायना तरी म्हाजी हांव औन घालतालें ती एक एकदा म्हाका ती बारीकायेन तें काडचें पडटाली तेज्यो ज्यो लायनी आसता डिझायन्स आसता ते मातशे बारीकायेन काडचे पडटा आनी ते काडपाक खूब खूब म्हळ्यार खूब टायम लागता सो तेका पेशियंस जाय आसता तें आर्ट मंडेला आर्ट काडपाक तें एक एकदा म्हाका कठीण जातालें तशेंच जेन्ना हांव हें मनशाचें बीन ड्रौइंग काडटालें तेजे जे दोळे आसता ते ते एक काडपाक कठीण आसताले तेजे एक्सप्रेशन तेजे जे इमोशन्स आसता हावभाव आसता ते ते काडपाक मातशे कठीण आसलेले